कल्ह मां स्कूल वञी रहियो हुअसि त मां हिकु माण्हू ॾिठो हिकिड़ो हिकु छोकिरो जेको तमामु तेज़ीअ सां कार हलाए रहियो हुओ कुझु माण्हू फ़ुटपाथ ते कम करे हुओ चक्कां दा छोकिरो तमामु तेज़ीअ सां गाॾी हलाए रहियो हुओ केतिरा माण्हूअ जे विच मां फ़ुटपाथ ते हलंदड़ माण्हू खे टक्कर हड़ियो मां ऐन वक़्ति वाक़िए जो शाहिद हुयो मां ऐं शख़्स जो चहिरो यादि करे सघां थो ऐं जंहिं काॾा ज़रूरत हुजे त मुंहिंजी मुताबिक पोर्ट्रेट ठाहे थी सघां तव्हां करे हादसे जे हवाले सां जेको मां ॾिठो मां चाहियां थो पुलिस ते रिकॉर्ड करे कंदड़ छोकिरो जो शख़्स खे गिरफ़्तारु करो ऐं जे लापरवाही थी वयी आहे दुबारा न थियो अपनी तरफ़ां सां वधीक हादसा न थी सघनि